अस देसी चाह् बनांदे न कि पैह्ले अस पानी छुड़दे न ओह् गर्म होंदा फ्ही अस नुहाड़े च देसी चाह् पांदे न गड़कदा गढ़की गढ़कियै अपना शैल रंग कढदा रंग कड्ढियै शैल गढ़की गुड़कियै लून पांदे फ्ही अस नुहाड़े च दुद्ध दद्ध पांदे भई गवां हेठा लेई लुइयै शैल पुनी पानियै तरीके कन्नै अपना खंड खुंड पांदे न शैल अच्छा बनदी ते लाची लुची पांदे न कन्नै कि कोई साढ़े सार गेस्ट बी रिश्तेदार आई जान उ'नेंगी प्लैन भाई आखन बाकेआ स्वाद ऐ चाह् अच्छी बनी दी ते जियां कोई सर्दी सुर्दी दा मोसम होंदा जां जियां कुतै बरखा बुरखा लग्गी गेई ज्यादा ठंड होई कि बंदा फ्ही बी बनांदा जां कोई पत्ती दुद्धै दी चाह् बी अच्छी होंदी पत्ती दद्धै बी शैल बनदी कि पत्ती गढ़कांदे गुड़कुन्दे शैल तरीके ई अपनै रस रुस खंदे शैल अच्छी लगदा फ्ही ओह्दे बाद असेंगी एह् शू अच्छा लगदा क्योंकि अगर स्याल सुयल होवै अस गरी शुहारे कुट्टियै पान बदाम पान काजू पान जां किश बी मूंगफली पान शैल स्वाद सवूद बनी जंदा असेंगी स्हेई लगदा खाने पीने गल्ला अते एह् अच्छा लगदा कि इक कश्मीरी काह्वा होंदा कश्मीरी चाह् होंदी ओह् बी इस तरीकै न बनदी कि बंदे पींदे शैल लगदा अच्छी लगदी कि चार बंदे बैठे दे रिश्तेदार आई जान जां कोई जार दोस्त गै आई जान कोई उ'नेंगी घर बैठियै पलैऽ अच्छा लगदा दुद्ध बी स्हेई ऐ होंदा गवें गुवें दा बी होंदा मेंहियें दा बी स्हेई बनी जंदा अपनै गड़काई गुड़कुइयै सारे बन्दे पींदे के भाई स्हेई लग्गा दी असेंगी चाह् अच्छी ऐ एह्दी कि अगर स्यालें दिनें कोई गरी शुहारे कोई काजू कुजू सोगी शूगी कुट्टियै पा अपनै असेंगी स्हेई तरीके दा बनी जंदा अच्छा जियां लोग ज्यादा सर्दी सुर्दी होंदी काढ़ा कुढ़ा बनांदे न ओह् बी इक तरीके कन्नै कि ओह्दे बिच्च बड़ी आइटमां पौंदियां न काढ़े च बी घट्ट कोला घट्ट पंज छे आइटमां ते पौंदियां न अच्छे तरीके कन्नै शैल काढ़ा कुढ़ा बी बनांदे लोग असेंगी पींदे स्याले पींदे होर असेंई पंज तरीके दे फायदे लब्भी सकदे इक ते बंदा बमार नेईं पौंदा इक ते बंदे शरीर स्हेई रौंह्दा दूआ डाक्टरा जाने कोई ज़रूरत नी पौंदी इन्नी कि साढ़ी सेहत हैल्दी रौंह्दी बंदा हैल्दी रौंह्दा असेंई केईं तरीके ओह्दे प्राफिट फायदे लब्भी सकदे क्योंकि अगर जिन्ने बी ग्राईं लोकें दे हैन दमाग बी होंदा केइयें अपनी सेह्त बास्तै बी फिट रौह्ना पौंदा केईं लोकें गी आदत होंदी सवेरे सवेरे उट्ठियै असेंई चाह् जां चाह् चु पीनी जां लेमन टी किश बी चीज़ ऐ देसी काह्वा नींबू काह्वा इक इन्नी सबतु शु शुद्ध चीज़ ऐ जेह्की सबतु शुज चीज़ ऐ जेह्की नींबू काह्वा नींबू काह्वा इक ऐसी चीज़ ऐ बंदे दे हर अंग अंग दी बमारी कड्डी सकदी नींबू काह्वा इ'यां बनदा क्योंकि ओह्दे च कोई देसी चाह् पाऊ उड़ै शैल गड़काई गुड़कुइयै लून पाइयै चीनी पाइयै नींबू पाइयै कि ओह् चार बंदे पीन कि सुकून कन्नै स्हेई तरीके कन्नै उंदी ज़िंदगी चली सकदी हून दिक्खो हां कि बाह्रे बंदे न अग्गें पिच्छें खाना पीना किश नींबू काह्वा इक ऐसी चीज़ ऐ बंदे दी अच्छा लगदा खाने पीने कारण कि सेह्त हैल्दी रौंह्दी ते बंदे दा अंग अंग शरीर स्हेई रौंह्दा क्योंकि डाक्टर बी केईं बारी आखदे न बंदे भाई कि अच्छियां चीज़ां खा करो हैल्दी रौह्ने बास्तै कि पत्ती चाह् बी स्हेई ऐ जियां बंदे गी नौकरी नाकरी करदे ते घर औंदे न बेचारे ते सिर दर्द होंदा कोई आखदा चाह् बनाओ कोई आखदा पत्ती चाह् बनाओ कोई आखदा गरी आह्ली बनाओ हर चीज़ दे तरीके दे फायदे असेंगी लब्भी सकदे पत्ती चाह् बी इक अच्छी चीज़ ऐ हून जेह्का कश्मीरी चाह् होंदी ओह् बी इक बड़ी बेस्ट सबतु अच्छी चीज होंदी ते नींबू काह्वा बी इक बड़ा अच्छे कोला अच्छा बंदे गी बेनिफिट दिंदा कि ओह् पीने कारण बंदे शरीर दा हर अंग अंग इक बेनिफिट स्हेई रौंह्दा ते असेंई इस तरीके दे फायदे न कि अस हां हर चीज़ दा असें के पीना फिट रौह्ना बेनिफिट रौह्ना असेंई हर तरीके दे फायदा लब्भी सकदा हून दिक्खो हां कश्मीर दी डिमांड बिच्च अपने स्टेट स्टेट अलग दा होंदा सिस्टम क्योंकि हून ज्यादा कि मन्नना ऐ कि ज्यादा मतलब कि ज्यादा ठंड पेई अगर बाय चांस बंदा आखदा लै यार अज्ज नींबू काह्वा पी लैन्ने आं ते केईं बंदे चलो ज्यादा गर्मी गुर्मी होंदी केईं बंदे छुड़ु ओड़दे पीना ते कुदै सर दर्द होऐ दी कोई बमार पेई गेआ कोई इं'यां पेई गेआ अगर बंदा रूटीन डेली नींबू काह्वा पिवै साढ़ा शरीर दी ज़िंदगी ऐ कि गंदी गंदा अंग अंग दे पार्ट हुंदे ते साफ़ होई जन्दे साढ़े अंदर लीवर सिस्टम होंदा जेह्का ओह् इक गंदगी दे अंदर फैली दा होंदा लीवर इक बंदे गी नींबू काह्वा अंदर जाह्ग लीवर साफ़ करदा लंग्स साफ़ करदा आखदे हर तरीके दे फायदे स्हेई रखदा क्योंकि लीवर दा इक ऐसा सिस्टम होंदा के असेंगी ओह् साढ़ा अंग अंग दा पार्ट दा पूरा स्हेई करी सकदा जियां असें हर चीज़ हैल्दी रखदी असें पची सकदी खाई सकदे चाह् इक नींबू काह्वा ऐसी चीज़ ऐ कि उसी पीने कारण असें बड़ी कोला शुद्ध बुद्धि जेह्की स्हेई चलदी ऐ केईं लोग आखने दा मतलब ऐ पत्ती चाह् बी बड़ी अच्छी चीज़ ऐ ते देसी चाह् बी अच्छी चीज़ ऐ कश्मीरी काह्वा होंदा ओह् बी अच्छी चीज़ ऐ कश्मीरी चाह् होंदी ओह् बी अच्छी चीज़ ऐ उसी असें पीने दा कारण एह् होंदा हून केईं बेचारे केईं दुनिया भर दे इसी नींबू काह्वा किन्ना पींदी ऐ किन्ना यूज़ करदी ऐ किन्ना हर चीज बंद इक घट्ट कोला घट्ट बी त्रै टैम नींबू काह्वा पीना चाहिदा मेरे आखने दी गल्ल इ'यै कि जो लोग बाह्रा फ़ास्ट फ़ूड गंद गुंद खंदे एह् बिलकुल शोभा नेईं दिन्दी असेंगी बिलकुल शोभा इक सबतु अच्छी चीज़ ऐ ओह् ऐ नींबू काह्वा नींबू काह्वा होई गेआ जां देसी चाह् होई एह् सबतु साढ़ी कैपेसिटी कि साढ़े शरीर दे बास्तै सबतु बेस्ट अच्छी चीज़ ऐ कि अस एह् पीचै ते साढ़ी सेह्त बी स्हेई रवै साढ़े आने आह्ले टैम उप्पर साढ़े परिवार बी एह् स्हेई रवै साढ़े आने आह्ले टैम उप्पर रिश्तेदारें बी स्हेई लग्गै साढ़े परिवार बिच्च शोभा देयै अच्छी चीज़ ऐ पीने आहली कि फैसिलिटी बिच्च बी अस किन्नियां स्टेट बिच्च अज्ज किन्ने लोग बिच्च सारे इ'यै यूज़ करदे न कि जियां बंदे मन्नन कि बारां बजे रातीं बंदा सुत्ता दो गलास पानी पियै ते सवेरे सवेरे उट्ठेआ उन्नै आखेआ यार नींबू काह्वा पी लैन्ने आं जां देसी चाह् पी लैन्ने आं जां देसी गवां दुद्ध होवै ओह् पी लैन्ने आं जां ओहदी चाह् बनाइयै पी लैन्ने आं सबतु शुद्ध अच्छी चीज़ दमाग दा असेंगी सिस्टम सारा ऐसा सिस्टम चलदा क्योंकि अस किसे दे बी जान जां कोई बंदे गी उ'ऐ नेही टेंशन पेदी होवै इक नींबू काह्वा शुभ ऐसी चीज़ ऐ बंदे गी हर दमाग रिलैक्स करदी ऐ पत्ती चाह् ऐसी ऐ कि बंदे थकान दूर करदी ऐ देसी चाह् इक ऐसी चीज़ ऐ बंदे गी शरीर दा फिट रखदी ऐ ते हर चीज़ दे कि सिस्टम होंदा पीने दे कारण अपने साढ़े जिन्ने बी ओह् होंदे कि असेंगी अच्छा लगदा कि इक पीने कारण बंदे ई गंदगी अंदरा साफ़ होई सकदी ऐ असें पीना बड़ा शोभा लगदा कि कोई बी चीज़ ऐ अपनै फैसिलिटी एह् मतलब शरीरा बास्तै चलदी ऐ कि ओह् ज़रूरी पीना चाहिदी कश्मीर बिच्च इन्नी डिमांड ऐ कश्मीरी बिच्च लोग इन्नी पींदे न बंदा सवेरे त्रै टैम पींदा ऐ उद्धर बी चलदी देसी काह्वा बी चलदा नींबू काह्वा बी चलदा उद्धर कश्मीर दियां अलग अलग चाय होन्दियां कोई पत्तियां प्हाड़ें च होन्दियां कोई ओह् त्रोड़ियै पींदे ऐ हून पैह्ले पैह्ले बड़ा सिस्टम होंदा हा क्युंकि जेल्लै छोटे बच्चे बमार होंदे क्युंकि ओह् इक पीपल मेन्ट दी बड़ी अच्छी चाह् बनदी ही कि बनांदे हे बंदे पराने बर्जुग बनांदे हे पैह्ले बड़ी अच्छी बनदी ही ओह् ओह् अज्जकल सिस्टम चले पत्ती चाह् बिच्च जां देसी चाह् बिच्च ओह् बी बड़ी अच्छी चीज़ ऐ कि पीने दे कारण बंदे गी स्हेई रखदी सेह्त ठीक रौंह्दी नुहाड़े कारण कि पीने चाहिदी असें कि पेपलेमेंट बी अच्छी चीज़ ऐ कि अगर उसी बंदा अगर गड़काई गुड़कुइयै पिवै साढ़े शरीर दा इक अंग अंग स्हेई रौंह्दा ना असेंगी इन्ने शरीर दी विसवस्था पौंदी ऐ कि बमार होई सकचै हून जियां खास करियै स्याल पौंदा ऐ जां सर्दियां होन्दियां न बंदे गी ठंड लगदी ऐ ओह्दे पीने दा कारण असेंगी पीनी होवै ते असेंगी स्हेई रौंह्दा